بھرت نٹیم یہ تمل ناڈو کا کلاسیکل نرتیہ ہے یہ سب سے پرانا اور مشہور نرتیہ مانا جاتا ہے کتھک یہ اتر بھارت کا نرتیہ ہے اس میں کہانیاں اس میں کہانیاں بتائی جاتی ہے گھنگرو اور گھنگھرو گھومنے والے اسٹیپس ہوتے ہیں گھنگرو گھومنے والے اسٹیپس ہوتے ہیں اور اوڈیشی یہ اڈیسہ کا نرتیہ ہے اس میں بھگوان کرشن کی کہانیوں کو سندر بھاؤ سے دکھایا جاتا ہے آندھرا پردیش کا کچی پوڑی ہے اس میں نتیم کے ساتھ بھی ہوتا ہے منیپور یہ منیپور کا نرتیہ ہے اس میں رادھا کرشن کی پریم لیلائیں دکھائی جاتی ہیں کتھاکلی کتھاکلی کا ایک روچک اور رنگین نرتیہ ہے اس میں بھاری میک اپ اور کپڑے ہوتے ہیں مہینا یتم مہینا یتم یہ یہ بھی کلا سے ہی ہے جو ناریوں کے دوارا کیا جاتا ہے اور